जीवनमे तऽ बहुत तरहके चुनौतीके सामना करै लऽ पड़लऽ छै हमरा जब हम दस किलासमे पढ़ै रहिए तऽ हमरा पापाजीके डेथ भऽ गेलै तऽ उस टाइममे हमे रहिए पटनामे पढ़ै रहिए पटनामे पढ़ै रहिए तऽ पापाजीके डेथ भेलै तऽ हमरा सबकिछु मतलब बहुत दिक्कत भेलै दिक्कत की भेलै कि मानसिक दिक्कत भेलै ओकर पैसा तैसाके बहुत दिक्कत भऽ गेलै उस चक्करमे जे छै कि छोड़िकऽ पटनासँ घर आबि गेलिए ओकर बाद बीचमे जे छै कि हमरो मम्मी डेथ करि गेलै कोरोना कालमे तऽ मेन छै इनकमके स्रोत वही रहै हमरा सबके तऽ खेती बारी करै नहि रहिए पढ़ै लिखै रहिए तऽ अभी जे छै कि थोड़ा इधर उधर हाथ पाँव मारलिए तऽ जे छै कि लागलै नौकरी अभी ठीक छै करि रहलऽ छिए दिक्कत तऽ भेलै लाइफमे लेकिन पार किनहो करिकऽ करी लेलिए इस मुसीबतके